खानामे की बनाबै छियै भात बनबै छियै दालि बनबै छियै दालि भात बनाएकऽ धियापुताकऽ दै छियै खाय लेए नै कहियो खायके मोन नै छै भात दालि तरुए अल्लूके परबलके इएह सब जे सब्जी लाबै छियै मार्केट गेल बेटा लाबलक तब वएह सब बनाबै छियै बनाएकऽ ओहो सब मोन नै भेल कहियो मोनो असकताए गेल तऽ चूड़े दूध रहल इएह खाए लेलु कि सिङ्घारे लिट्टी रहल तऽ वएह सब मङ्गाएकऽ कहलू बाबू खाए लेए नै तऽ कहियो दिनके रहल तऽ वएह खाए लेलु नै कहियो रोटीये खाइके मोन भेल तऽ रोटीये सब्जी बनाए लेलु नै तऽ कहियो सब्जीए भात खायके मोन भेल तऽ सब्जीए भात बनाए लेलु इएह सब बनाबै छियै कहियो तरुआ खायके मोन भेल तऽ भिण्डी तरलू अल्लू तरलू बैगन तरलू परबल तरलू चड़ौरी तरलू पापड़ तरलू इएह सब तरुआ आर तैरकऽ तब धियापुता कऽ देलू खाए लेए आ माछे खायके मोन भेल मार्केट गेल अपना बेटाकऽ कहलू ला गऽ लाबलक तऽ माछ भात बनेलु ओकरा तहन लहसुन पिसलू की कहै छै हरदी पिसलू मरचाइ पिसलू धनिया पिसलू जीरा मरीच की कहै छै सब कुछ पीसकऽ गरम मसल्ला मङ्गाए लेलु मीट मसल्ला मङ्गाए लेलु तऽ बढ़ियासऽ ओकरा तरलू बनाए धोइकऽ लाबलू तऽ ओकरा तरलू तैरकऽ तऽ मसल्ला भूजिकऽ खदकायकऽ तब ओइमे खदैक गेल तब माछके माछ गिराएकऽ तऽ भए गेल तऽ धियापुता कऽ देलू खाय लेए तब धियापुता खेलक तऽ फेर दोसरो दिना कोनो चीज खायके मोन भेल तऽ परोठे बनाए देलू भुजिये बनाए देलू इएह सब बनाए देलू कहियो परोठे बनेलु सेबइये बनेलु सेबइये खायके मोन भेल तऽ सेबइये बनाए देलू